खासकऽ कऽ हमरा मिथिलाञ्चलमे कबड्डी बहुत ही अच्छा खेल छै कबड्डी खेललाके मे बहुत आनन्द आबै अछि कबड्डी जब हमसभ दुनू बगलसँ खेलै छी तऽ बहुत अच्छा लागै छै खासकऽ कऽ कबड्डी जे छै से राजकीय खेल छै एहिलेल बहुत अच्छा लागै छै गेम तऽ बहुत छै लेकिन कबड्डी एक एहन गेम छै जकरा लेल सब आदमी तत्पर रहै छिए आओर आपसी मिलानके साथ कबड्डी खेलल जाइत अछि एहिमे कोनो प्रकारके कठिनाइ नहि होइ छै कबड्डी जँ अच्छा खेलै छी तऽ अहाँ बहुत ऊपर तक जा सकै छी ई नहि जे घरके मैदानपर खेललहुँ तऽ अङ्गना तक पहुँचलहुँ अगर खेलै छी तऽ अहाँ घरसँ जिला जा सकै छी जिलासँ स्टेट लेवल तक अहाँ पहुँच सकै छी